हाँ मैं पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए पॉल्यूसन कम करता हूँ पॉलिथीन की थैलियाँ आती है उन को कम ही यूज करता हूँ प्लास्टिक कम यूज़ करता हूँ ज़्यादातर मैं लोहे की वस्तुएँ या कागज़ की वस्तुओं में पन्नियों में अपना यूज करता हूँ जिस से पोल्यूसन ना फैले पोल्यूसन फैलेगा तो अपना पर्यावरण ख़राब होगा वन्यजीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा पर्यावरण ख़राब हो जाएगा वातावरण वन्यजीवन की ज़रूरतों को भी पूरा करना है साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है वन्यजीवन की ज़रूरतें ये हैं पोल्यूसन ना फैलाएं प्रदूषण ना करें और अपनी ज़रूरतें ये हैं कि प्रदूषण के बजाय करने के बजाय हम कागज़ का यूज करें डस्टबिन का यूज करें कागज़ की पन्नियों का यूज करें और कचरे को डालने को डश्टबिन भी यूज करें जिस से अपना पर्यावरण और वन्यजीवन दोनों संतुलन बना रहे